जय झूलेलाल असां फिल्मनि कलाकारनि जी बारे में ॻाल्हायां थी त उहे उहे चन बधंदी आहियां त हिकु शादी करे वरी उहा टोरे करे ॿी शादी कंदा आहिनि ॼाण ॿियनि ॿियनि लफड़नि में लफड़नि में ईंदा आहिनि पर अस असांखे जीअं ॾिसंदा आहिनि त असांखे बि विश्वासु पवंदो आहे त हीअ ए इहे एकटर इहे इहे त सुठो आहे इहे इहे एकटर त इहे सुठो आहे पर उन्हनि जे असांखे कहिड़ी ख़बर पवंदी आहे ऐं उहे बि त इंसान आहिनि हुननि जी बि जिंदगी आहे नी उहे बि जी सघनि था हिन करे असां उन्हनि ॻाल्हिन ते विश्वासु कंदा जेको ॾेखारींदा आहिनि असां हुननि ॻाल्हिन ते ई विश्वासु कंदा आहियूं